डुकण सां मूंखे घणेई फ़ाइदा मिलिया आहिनि सुबुह जो जल्दी उथण जी आदत बि पवे थी पंहिंजो शरीरु बि ताक़तवरु ऐं फुर्तीलो रहे थो पंहिंजे घर जो सभु कमु बि वक़्त ते ख़तमु करे सघंदी आहियां पंहिंजी काया यां शरीर खे हल्को महिसूसु कंदी आहियां वक़्त ते सभु कमु सुठे नमूने सां थी वेंदो आहे ऐं मुंहिंजो मनु बि हिकु जाइ ते रहंदो आहे मग़ज़ में कहिड़े बि नमूने जी ॾुखियाई या परेशानी न थींदी आहे बल्कि मुंहिंजो मग़ज़ु बि हिकु जॻहि ते शांतु रहंदो आहे डुकण खां पोइ जॾहिं मां घरु वापसि ईंदी आहियां त हथु मुंहुं धोई हथु मुंहुं पेर धोई करे चांहि नाश्तो करे घर जो कमु जल्दी सां ख़तमु करे उन खां पोइ मां स्कूल पढ़ाइण लाइ वेंदी आहियां जिते मूंखे सवा सतें बजे स्कूल पहुचणो हूंदो आहे हुते पहुचण खां पोइ मुंहिंजे शरीर में एतिरी फुर्ती ऐं ताक़त महिसूसु कंदी आहियां की इहा फुर्ती ऐं ताक़त ॾिसी करे मूंखां उते जा जेके ॿार आहिनि जिनि ॿारनि खे मां उते पढ़ाईंदी आहियां त उन्हनि जे शरीर में बि उहा ई फुर्ती ॾिसणु ॾिसणु ईंदी आहे छाकाणि हिकु मास्तरु जॾहिं फुर्तीलो हूंदो त उन जा ॿार उन खां पहिरीं फुर्तीला हुअणु खपनि